गोंयची संस्कृताय खूब व्हडली आसा जशें तातूंत वेगळे वेगळे सण आसात वेगळे वेगळे उपक्रम जे राबयल्ले वतात ते आसात म्हाका सगळ्यांत चड आकर्शीत करता गोंयचें कल्चर ते म्हणटल्यार गोंयच्यो फुगड्यो आनी धालांचे मांड एका गांवांतल्य बायले खातीर एका गांवांतल्या महिले खातीर तें खूब गरजेचें आशिल्लें आनी तांणी येवन सुरू केल्ली ही परंपरा ही आयजूय खुबशा गांवांनी चालू आसा हें पळोवन म्हाका खूब खोस भोगता आमी शाळेंत आसतना वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धांनी भाग घेतालीं तातूंत फुगड्यो म्हणटालीं तातूंत धालांचे धालांचीं गितां म्हणटालीं वेगळे वेगळे संस्कृतीक नाच बसयतालीं तें पळोवन खंय तरी आमची गोंयची संस्कृती अजून टिकून उरली आसा टिकून उरिल्ली आसा हें हाजी म्हाका जाणीव जाताली हांव शाळेंत शिकिल्लें कांय गाणी कांय फुगड्यो म्हाका म्हणूकश्यो दिसतात एक धालाचें गाणें म्हाका शिकयल्लें म्हाज्या टिचेरीन तें म्हणजें श्री धालो गे आमी धालांनी खेळुया गे आमी धालांनी खेळुया श्री धालो गे आमी धालांनी खेळुया गे आमी धालांनी खेळुया आयली जाल्यार बरी जाली सख्या साद घाला गे सख्या साद घाला गे आयली जाल्यार बरी जाली सख्या साद घाला गे मांड घेवून चला गे शेवका बाये शेवका गे तांबड्या मांडार शेवका गे तांबड्या मांडार शेवकां तांकां सुवारीता गे तांकां सुवारीता गे तांकांं सुवारीता शेवकां बाये शेवकां गे तांबड्या मांडार शेवका गे तांबड्या मांडार शेवकां आमचे गा पांच गांव तुमी येयली नौका गे तुमी येयली नौका गे तुमी येयली नौका हें धालांचें गीत आशिल्लें तशीच खुबश्यो फुगड्यो सुद्दां ज्यो आसात त्यो गोंयांत खूब ऑथेनटीक आसात जशें सुरवात गणेश नमनान करतात ताचें एक गीत म्हणल्यार ताची एक फुगडी म्हणटल्यार गणपती देवा करी तुजी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे पांच फळांनी पांच फुलांनी दुर्वा वाहीन रे देवा दुर्वा वाहीन रे कपाळचो कुंकुम दे जन्म भर आनीक काय मागीन रे देवा आनीक काय मागीन रे आनी एक फुगडीचें गीत जें म्हाका खूब आवडटालें तें म्हणटल्यार जायी जुयी फुलल्या रानांत जायी जुयी फुलल्या रानांत शतभला भयणीच्या कानांत शतभला भयणीच्या कानांत पणजे व्हडी भरून मीठ पणजे व्हडीं भरून मीठ भावान भयणीक धाडल्या चीट भावान भयणीक धाडल्या चीट ह्यो फुगड्यो अर्द्यो आसूंक शकता पूण ह्यो म्हज्या म्हज्या खातीर खूब रीच आसा आनी म्हाका त्यो अजून याद आसा हाचो म्हाका खूब अभिमान आसा तशेंच एक तशीच एक खूब युनीक फुगडी म्हणटल्यार आमच्या गोंयचो झेमाडो सगळ्या फुगडीच्या स्पर्धांनी फुगडी सोंपतना झेमाडो घालतालीं कित्याक झेमाडो हो सगळ्यान फास्ट फुगडी आसता आतां झेमाड्याचें गीत खूब कडलें खूब तालुक्यांनी वेगळें वेगळें आसा म्हाका कशें शिकयल्लें तें हांव म्हणून दाखयता झेम झेम झेमाडो झेम झेम झेमाडो फाटल्या पोरसांत आंबाडो फाटल्या पोरसांत आंबाडो शेजान्नी बायलांचे हय सर ये शेजान्नी बायलांचे हय सर ये तुजो मात्सो राजू घे तुजो मात्सो राजू घे म्हाजो राजू झरतलो गे म्हाजो राजू झरतलो घे मांय म्हाका बोलतली गे मांय म्हाका बोलतली गे झेम झेम झेमाडो फाटल्या पोरसांत आंबाडो शेजान्नी बायलांची हय सर ये शेजान्नी बायलांची हय सर दे तुजी मात्शी कळशी दे तुजी मात्शी कळशी दे म्हाजी कळशी झरतली गे म्हाजी कळशी झरतली गे मांय म्हाका बोलतली गे मांय म्हाका बोलतली गे झेम झेम झेमाडो झेम झेम झेमाडो फाटल्या पोरसांत आंबाडो फाटल्या पोरसांत आंबाडो हाचे खूब वेरिएशन सुद्दां आसात आनी अशीं खूब गोंयची गितां आसात जी आमी खूब जपून दवरपाक जाय आनी खुबशां गोंयच्या संस्कृतीक नाचानी ताची गाणीं आसतात तीं आमचें घुमठ आनी शामेळ हाचेर वाजयल्ली वतालीं आनी तीं लायव्ह लोक गाताले आनी नाचताले जशें मुसळगीत सुद्दां म्हाका खूब आवडटालें ताचें गीत अशें आशिल्लें की फुडल्यान खेळ वता मुसळांचो फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो फुडल्यान खेळ वता मुसळांचो फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो अशी ताची एक दोन लायनी म्हाका याद आसा त्या गिताच्यो अशीं खूब गितां आसात जीं आमच्या गोंयांत आमी सांबाळून दवरूंक शकतात जीं खूब युनीक आसात जी खूब युनीक टू गोवा आसात जशें लग्नाच्या वेळार मुसळ आसता दातें आसता ताच्या वेळारचीं खूब अशीं गाणीं आसात जीं कोंकणीन रचिल्ली आसात आनी जीं अजुनूय गांवा गांवांनी म्हणटली वतात आतां गोंय सरकारान ज्यो नवीन स्पर्धा आयोजीत करपाक लागला तातूंत हें खंय तरी प्रिजर्व जाता तातूंत खंय तरी आयची पिढी ह्या लोककला लोकसंस्कृती कडेन खूब आकर्शित जाता आनी ताका आपलेंशें करून घेता हें पळोवन म्हाका खूब खोस भोगता